اس کائنات کے کائنات میں اور اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تحقیق ہونا باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں جو لوگوں تک لوگوں کی تحقیقات تک نہیں پہنچی ہے اور سائنسداں وہاں تک نہیں پہنچے ہیں اور جیسے کہ پٹرول ہوا ڈیزل ہوا اور یہ ساری چیزیں ایک وقت نہیں تھی لیکن سائنسداں نے اس کے ذریعے سے ایجاد کیا پیدا کیا اس کو اسی طرح انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہوا میں سفر کر سکتا ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر سکتا ہے تو سائنسداں ابھی تحقیقات کر ہی رہے ہیں اور اور دنیا اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے نا اس کو کبھی بھی پوری طور پر تحقیقات نہیں کر سکتی ہے جب تک دنیا رہے گی تا قیامت تک ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی چیز آتی رہیں گی